جی ہاں مجھے پرندے بہت پسند ہیں میں اکثر اپنے گھر کے صحن میں یا بالکنی میں پرندوں کے لیے اناج اور پانی رکھتی ہوں تاکہ وہ آئیں اور آرام سے کھا پی سکیں اس سے نہ صرف پرندوں کی مدد ہوتی ہے بلکہ ماحول بھی خوبصورت لگتا ہے اگر آپ بھی پرندوں کو راغب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چھوٹا برڈ فیڈر لگا سکتے ہیں تازہ پانی کی چھوٹی پلیٹ رکھ سکتے ہیں اور کچھ دانے جیسے باجرا جوار یا چاول ڈال سکتے ہیں